हैलो तव्हां सीमा मैडम था ॻाल्हायो शिव शंकर फुट वेयर सां हा मां आशा पई ॻाल्हायां तव्हांखे ख़बर हा हा हा कहिड़ा हाल अथव तव्हांजा हा बसि मजे में मजे में अरे मूंखे न अ मूंखे मुंहिंजे भाउ जी शादी आहे हुन लाइ फुट वेयर्स खपनि हा त तव्हां मूंखे ॿुधायो न कहिड़ी कहिड़ी वैरायटी आहे तव्हां वटि हा मूंखे शादीअ लाइ बि खपे और कैजुअल बि खपे अ हा हिकु कमु कयो तव्हां पहिरीं मूंखे व्हाटसप ते उनजा फ़ोटो शेयर करे छॾियो हा हा हा रेट समेत मोकिले ॾियां थी ठीकु आहे

जी जी हा ठीकु आहे ठीकु आहे जीअं तव्हांजी इच्छा

हा अ अची वई अची वई अची वई हे पिंक वारी घणे जी आहे सुठी थी लॻे हीअ वारी गुलाबी कलर वारी सुठी थी लॻे हीअ वारी पार्टी वियर सैंडल तव्हां मोकिली आहे मूंखे पंद्रहे सै एतिरी वधीक त बि पंद्रहं सौ त वधीक आहिनि न अच्छा ईअं मूंखे टे चारि खपनि

हा हा आहिनि त सुठा सभ इहे कैजुअल वारी बि रेट छा आहे कैजुअल वारी बि अठ सौ पार्टी वियर बि छा पई कयो तव्हां अच्छा सिंपल सिपंल वारे में मजो कोन्ह ईंदो न त हल पाइण लाइ सुठो हूंदो हूंदो त मजो ईंदो न न न ॿई ईंदियूं न छो न ईंदियूं तव्हां आहियो त सभ ईंदियूं हलो ई ॿई जो त न पिंक वारी ऐं कैजुअल वारी ॿई मूंखे मोकिलिजो न बसि बसि काफ़ी आहे इहो नंबर अठ नंबर मां अठ नंबर खपे हिकु पिंक वारी गुलाबी वारी जो वरी हिकु कैजुअल वारी जो हा पेमेंट त यूपीआई ते कयां थी ठीकु आहे मां मूंखे क्यूआर शेयर करे छॾियो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके हा हा ज़रूर ज़रूर हरिओम हरिओम